क्या चीज़ है फ्रिज फ्रिज में क्या हो गया है कब से हो रहा है ठीक है तो लाइट कन्टीन्यू रहती है क्या नहीं रहती कुट

ठीक है आपका नाम क्या बताया सोनिका नायक ठीक है तो आपका एड्रेस बता दो इंद्रा वार्ड हाँ मै आ सकता हूँ सकती हूँ वन थाउज़ेन्ड ठीक है इतना ही तो आप अपने हिसाब से बता दो आप कितना दे सकते हो हाँ एक हज़ार कुछ ज़्यादा ही कम हो गए हैं ठीक है तो आपका एड्रेस बता दो ठीक है हाँ बोलिए

हम वहाँ पहुँचकर कॉल कर लेंगे